ई जे पेन छल ने ई पेन मंगेने रही ओकर जे छै से जाहि अनुरूप देखायल गेल छलऽ ओ ओहिके बाद जे छै से ओकर ठीक रिस्पांस नहि भेटल दू दिनकेँ बाद जे छै से पेन के जे छै से जे ऊपरके कलर छलैय कलर सेहो उखड़ऽ लागल आ तकर बाद बॉल जे छै से सेहो दू दिनमे उड़ि गेल तऽ ओकर मोटामोटी पेन जे छै से सही नहि लागल जे रेट छल ओहि अनुरूप जे छै से पेन नहि छल